हालींसरा खुबशीं ट्रॅवल एप्लिकेशनां येतात ऑनलायन आनी ताजे वयल्यान ताजेर बुकींग करून हॉटेलां बूक करप रूम बूक करप जावं खंयसर सायटसींग आसा तें बूक करप थंयसर खंयचीं खंयचीं टिकेटां म्हणजे रेल्वेन जर वयता जाल्या रेल्वेची टिकेट बूक करप फ्लायटीन जर वयता एरोप्लेनान जाल्या फ्लायट टिकेट्स बूक करप हें एप्लिकेशनार जालां आतां तुमकां खूब पयलीं खंय वचून बीन बूक करचें पडटालें आतां तें गरज ना घर बसल्या घरा बसल्या असल्या दोन म्हयने तीन म्हयने फुडली टिकेट सुद्दा बूक करूं येता एक एप्लिकेशनार वचून आनी फाश्ट आपल्याक जाय तशें सीट आपल्याक जाय तो वेळ जाय तो डेट सिलॅक्ट करपाक मेळटा ताज्या शिवाय टॅक्नॉलॉजी खातीर टॅम्परेचर एक एवरेज टॅम्परेचर जो फिशानातलो म्हणजे आतां हांव प्लॅन करतां फुडल्या म्हयन्यान खंय वसपाचें जाल्यार म्हाका एक एवरेज प्रॉबेबल टॅम्परेचर त्या जाग्या वयलो थंयसर वातावरण कशें आसतलें तें पळोवपाक मेळटा म्हणजे एक अशें एक वेळ असो वातावरण आसूं शकता म्हणजे पावस कमी आसत जाल्यार ताज्या वयल्यान हांव डिसिजन घेवंक शकतां की बूक करपाचें न करपाचें खुबश्या फावटीं कॅन्सल केले की जे पयशे आसा तेय रिफंड मेळटा जाय तेन्ना कॅन्सलूय करपाक मेळटा आनी ताज्या खातीर हातूंत खूब प्रवास उद्देगान मदत जाता बिझनसाकूय बीन आनी कंज्युमराकूय बीन